میرے گاؤں میں تدفین سے پہلے میت کو غسل و کفن دیا جاتا ہے پھر نماز جنازہ پڑھ کر قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے تدفین کی بعد دعا اور قرآن خوانی کی جاتی ہے تین دن تعزیتی مجالس ہوتی ہیں اور بعض اوقات ساتواں یا چالیسواں بھی منایا جاتا ہے